एहि से किछु साल पहिले चारि पाॅंच साल पहिले जब हम सुखपुर हाई इसकुलमे पढैत रही तऽ हमर गाँव सऽ सुखपुर हाई इसकुल तीन किलोमीटर के दूरी पर छै तऽ अपन गाँव सऽ साइकिल लए कऽ निकाललहुॅं जे सुखपुर इसकुल जाए रहल छी बीचमे हमरा किछु एहन बात याद आबि गेलै कि ओहि बात हम खोइ गेलियै आ ओहि बातमे खोयल खोयल हम रस्ता भटैक कऽ हमरा किछु मालूमे नहि चललै हम कोन अथीमे छियै हम कतौ और चलि गेलहुॅं मल्हनी तरफ मल्हनी चलि गेलियै आ ओतऽ जाय के बाद जब हम बात जे छै सोचैत रहियै ओहि सऽ छुटकारा पेलियै अचानक सऽ हम देखै छियै तऽ हम मल्हनी आबि गेलियै आ ओहिके बाद मल्हनी जाय के बाद ओतऽ सऽ आदमी सऽ रस्ता पुछलियै जे हम कोन गाम आबि गेलियै कहलकै अहाँ तऽ मल्हनी चलि एलियै हँ आ अहाँ एहि दए कऽ चलि जाउ सुखपुर हाई इसकुल पर चलि जेबै तब तब ओहि दए कऽ हम सुखपुर हाई इसकुल पर एलियै तऽ ई तऽ रहऽ जे छोटका रस्ता रहऽ जे एहिमे कोइ दिक्कत नहि भेल आ एहि जगह पर हम अन्य जगह कोनो बड़का ट्रैक पर कतौ हम बेसी जगह चलि जयतहुॅं तऽ आइ हमरा बहुत बड़का दिक्कत भए जैतियै तऽ एहि तरह के घटना तऽ बहुत बार भेलै हँ जे कतौ जाए रहल छी किछो और याद आबि गेल तऽ कतौ आर चलि गेलहुॅं मगर कोनो बड़का दूरी पर एहन तरह के घटना बहुत जानलेवा भए सकैत अछि तऽ एहि तरह के घटना हमरा जिन्दगीमे एक दो बार भेल अछि